हॅलो हॉटेल सनशायन हांव इश्टां वांगडा भोंवतणी येयलां आनी आमी आतां ट्रेनीन आसात हांगा गोंयासून येयलां केरलां सो आमी लेवॅन थर्टी म्हणल्यार आमी हॉटेलान पावतलीं हॉटेल ग्रीन पार्क सो आमकां जेवण जाय आशिल्ले जेवण मेळटले टायमार हय कितें कितें आसा तुमचे हातूंत मेन्यूंत हा तशें जाल्यार आमकां पांच बावल रायस दी आनी चपाती इतले ये आसता एका प्लेटीन कितले चपाती आसता आं सो आमकां पांच दी आनी बाकी सगल्यांक तुमकां कितें जाय गो आ तुमकां ये जाय जाल्यार दोन ग्रेवी दी आनी दोन तीन ना दोन दी दोन गोबी मंच्यूरियन बावल दी चड स्पायसि नाका आं कमी कर मातशे स्पायसी आनी डेजर्टाक कितें कितें आसा आं आयसक्रीम आसा गुलाब जामुन आसा तुमी आयसक्रीम खातले की गुलाब जामुन आं गुलाब जामुन गुलाब जामुन दी तशें जाल्यार आमकां धा जाणांचें गुलाब जामुन हें कर आमकां आनी आमी साडे अकरां म्हणल्यार हॉटेलार पावतले सो टायमार आमकां जेवण दिया हाडा मातशे कित्याक आमी सगली थकलेलीं आसतलीं आमकां जेवण जाय आसतलें टायमार मातशे हाडात आनी आमी हांगा आनी केरलां हॉटेल ग्रीन पार्क म्हण थंय रावलां सो आमकां जाता तितले बेगीन हाड ओके आ ओके हाड मातशें टायमार हाड आं थॅक्यू